जी बोलिए

जी आ जाइएगा नाप दे दीजिए और आ जाइएगा सिलवाने के लिए कुर्ते के तो एक ही हजार लगेंगे कम नहीं कर सकते आप आ जाइएगा नाप दे दीजिएगा कैसा सिलवाना आपको उसमें डिजाइनिंग अच्छा सिम्पल ठीक है तो आप नाप दे दीजिएगा और आ जाइएगा आप हमारे हमारा एड्रेस एक्सचेंज है ना उसके पीछे रहते है हम ये है ना एक्स्चेंज के इधर पर एक दुकान है उधर ही पर रहते हैं और आप आएग आप आ जाइएगा फिर कॉल कर दीजिएगा तो हम बता देंगे आज शाम को आ जाइएगा पाँच बजे कितना सूट सिलवाना है आपको अच्छा ठीक है हाँ ठीक है हम तो दो चार चार दिन में दे देंगे ठीक है एक एक हजार के समथिंग लग जाएँगे ठीक है जी जी